मां पंहिंजे जीवन में शुभ कार्य जी शुरूआति गणपति सां कंदी आहियां ऐं सभिनीनि नयाणियुनि सां कंदी आहियां छाकाणि त गणपति असांजे शुभ कार्य जी शुरूआति जी निशानी आहे कोई बि कमु सुठो चालू करण खां पहिरीं गणपति जी स्थापना करिणी खपे उन जी पूॼा करिणी खपे पोइ नंढियूं नयाणियूं यानी कन्याऊं जूं यानी माताऊं असां जूं जेके हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे माताऊं बि चई था सघूं कन्याऊं खे उन्हनि जी पूॼा करे शुरूआति करे था सघूं पोइ असांजो कमु शुभ बि थींदो आहे सुठो बि थींदो आहे ऐं असां उन में सफलु बि वेंदा आहियूं छाकाणि त असां हमेशा पूॼा करण खां पहिरीं हर हिकु शइ जे बारे में सोचींदा आहियूं की असां कुझु बि सुठो कमु कयूं था त असां कंहिं भॻवान खे यादि कयूं सभिनी खां पहिरीं गणपति भॻवान खे यादि कंदा आहियूं इन खां पोइ असां नएं कम जी शुरूआति कंदा आहियूं नएं कम जी शुरूआति करण खां पहिरीं असांखे ॾह दफ़ा इहो ई सोचणो खपे की हे गणपति बप्पा जेको कमु असांजे लाइ शुभ आहे उहो सभिनीनि जे लाइ शुभ हुजे ऐं असां कन्याउनि खे बि रोटी खारायूं प्लस उन्हनि खे पंहिंजे घर मां ख़ुशि थी करे कढूं जीअं असांजे घरां खिल खिलाईंदियूं वञनि चवंदा आहिनि नयाणियूं जंहिं घर में खिल खिलाईंदी आहे उहो घरु हमेशा ख़ुशिहाल रहंदो आहे इन करे चवंदा आहिनि घर जी नयाणी खे हमेशा ख़ुशि रखो ऐं उहे असांजे घर में खिल खिलाईंदियूं त असांजो घरु खिल खिलाईंदो ऐं असां उन में सभिनीनि खे ख़ुशि रखी सघूं था असांखे शुभ कार्य करण लाइ सभिनी खां पहिरीं गणपति जी पूॼा करिणी खपे ऐं पोइ नयाणियुनि जी पूॼा बि करिणी खपे इन खां पोइ असांखे अचे थो त कंहिं ॿिए कंहिंजी बि असां शुरूआति भॻवान जी करे था सघूं जीअं मां नवरात्री आहे इन खां पोइ माता जी नी शुरूआति करे थी सघां ऐं घर में शादीअ जो कमु आहे त मां ॿियो कुझु बि शुरूआति करे सघां थी ऐं मुंहिंजे लाइ ॾाढो सुठो आहे इहो